हम अपना घर मे सिलाइ हद से जादा करै छी आबै छै ने सब भी सिखै़ लए तऽ हमरा पास तऽ सिखाए दै छियै सिलाइ करै लए कपड़ा कटिंग करै लए डिजाइन बनाबै लए कपड़ा मे अपना हाथ से अच्छा अच्छा डिजाइन है छै ने जे हमरो क्षेत्र मे अगल बगल मे नहि आबै छै तऽ हमरा पास आबै छै तऽ हम बताए दै छियै सिखा भी दै छियै करै लए तऽ छै ईतना हमरा क्षेत्र मे पाँच छेगो आदमी सब आबै छै हमरा घर पे सिखै लए तऽ अभी बुनाबै लए किछु सब एहनो छै टेबुल क्लॉथ सब बनाबै लए सिखा पेटन या कुर्ती काटैला हमरा डिजाइन बनाना छै त अपना हाथ सँ त ऊसब भी बनाए छियै घर बैठले बनबाबै छी आबै छै सिखैला त हमे बताए दै छियै ऐसे ऐसे बनैलो जेतै डिजाइन से ऊन लेकऽ कपड़ा सँ बनाबल जाइ छै कपड़ा सँ बनेतै ऊन से काँटा लेकऽ अपना हाथ सँ नीच करना गेड बनाना बुनाइ करना हर तरह सँ अच्छा अच्छा चीज सब बनाए कऽ घर मे सुरक्षित रखै छै अच्छा लगै छै देखै मे तकनीक से के बारे मे अपनो नॉलेज रखलो छी त बनाबै छी आओर सब भी बहुत आबै छै बनाबै छै कोइ अइसन रहै छै बेचए भी लागै छै बनाए कऽ अपना अच्छा छै त बेची देलियै लोग राखी क की करतै बनैलो छै त अच्छा लागलै कोइ ख़रीदै छै त खरीदे लै छै सिखै नै छै त खरीदी कऽ राखै छै अपना घर मे सजावट के लिए परम्परिक पराक से कपड़ा बनबाबै छै प्रक्रिया केने केने अच्छे अच्छे चीजो से से भी करैलो जाइ छै मोन अच्छा अच्छा चीज सँ करबाबै छी आर्ट नॉलेज गुलदस्ता बनाबै छी ऊन सँ बुनाबै छी बुनैलो जाइ छै सबचीज करबाबै छी अच्छा अच्छा एही बहुत तरह से भी अपना क्षेत्र मे करबाबै छी कराए दै छी अच्छा लागै छै बनाबै छी मन फ्रेश होइ छै ईसब मे नॉलेज सँ हमरो क्षेत्र मे एहनो होइ छै कोइ बुला लै छै अपनो घर पर दूर दूर सँ सफरमे या इएह कहै छै की बना दए सिखा दए हमरा कैसे बनाबै छओ दिमाग लगाए कऽ जे छी बना दै छी बनबा भी दै छी सीख लै छै बेचै लए चलि जाइ छै सब बेच भी दै छै

डिजाइन अखनो घर दुआरि मे अपनो आँगन मे बनाबै छी फूल